आमच्या संस्कृतायेन आमकां वेगवेगळे कपडे सापडटात ते म्हळ्यार कापड जी बायलां न्हेसता वेगवेगळ्या सण परबां बायलां कापडां चड करून न्हेसता आनी ताजो वापर चड करून गांवांतल्या लोका भितर जाल्लो दिश्टी पडटा म्हळ्यार गांवांतले बायलां सगळ्या परबांनी जी कापडां न्हेसतात ती संस्कृतीक आसता ती त्या त्याच परबांनी न्हेसपाची आसता जशे आमचे दादले गांवांतले ते सुद्दां धोतर ज्या ज्या सणां परबांनी न्हेसता आनी आमचे मेन म्हळ्यार शिगम्या दिसांनी शिगम्याचे कपडे घालता ते आमचे संस्कृतींतले जावन आसा ते चड करून आमच्या संस्कृतायेन दिश्टी पडटा आमच्या गांवांतल्या लोकां भितर चड करून दिश्टी पडटा जे कपडे बायलां आनी दादले मनीस हांच्या भितर एक नयी संस्कृती निर्माण करता